पारा अमीनाबाद लालबाग हज़रतगंज कृष्नानगर चारबाग आलमबाग दुब्बगा पराग चुंगी अलीगंज इंद्रांनगर मुंशीपुलिया मवैया गोमतीनगर तकरोही कुर्सी रोड बक्षी का तालाब मणियाओ इटौंजा चिनहाट चौक केसरबाग निशादगंज